जियां तुसें पुच्छे दा ऐ व्हाट इज़ यूयर फेवरट स्विमिंग ड़ैस्टिनेशनस बीच पूल लेक एण्ड वाय ते इंदै सारे च में ते मेरे दो तीन यार अस डेली मतलव गर्मियें दे दिनें च जिनें दिनें बहुत जैदा गर्मी होंदी अस रिवर च मतलव तवी च न्हानें गी जंदे हे उत्थैं अस डेली मतलव दौ तीन घैण्टैं स्विमिंग करने गी जंदे हे ते स्विमिंग जेहकी ऐ बड़ी ते मतलव साढ़े इत्थै एरिये च नेईं गै बीच ऐ नेईं गै लेक ऐ ते में ते मेरे दोस्त रिवर च मतलव तवी जन्ने आं न्हाने गी मतलव हर दिन जन्ने अस हर दिन में ते मेरे जोस्त स्विमिंग करने गी जंदे तवी च इत्थैं में ते मेरे तीन चार दोस्त ड़ेली जंदे कोइ दो तीन घैण्टै उत्थै रपानी होंदीा इन्ना मज़ा ओंदा तारी मारना अगर तुसैं गी ओंदी होगी ते तुस कुसै बी सिचुएशन च अपनी जान बचाई सकदे जे तुसैं गी नेई ओंदी ते फ्ही तुंदी जान बचाना थोह्ड़ी मुश्किल ऐ आउं इयै आखना कि स्विमिंग सिक्खनी सारें पैह्लैं बैल्ट जेही होंदी ओह् पाई लैनी नेईं होए ते दो दिन जाच सिक्खनी अपने दोस्तैं कन्नै जाना हांजी अस डेली रिवर च जन्ने में मेरे दो तीन दोस्त डेली स्विमिंग करने उत्थैं कम से कम दो तीन घैण्टै बढ़ी जैदा गर्मी होंदी कम से कम दो तीन घैण्टै स्विमिंग करने गी जन्ने उत्थै बोह्त जैदा मज़ा ओंदा ते मेरे हिसाब कन्नै स्विमिंग इक बैस्ट गेम ऐ गेम बी ऐ ते गेमें च मतलव इक बैस्ट चीज ऐ स्विमिंग एह् इम्पार्टेंट चीज ऐ कुदे बी कम्म आई सकदी स्विमिंग इज़ दा मोस्ट इम्पार्टेंट थिंग दैट यू हैव ऐब्सल्युटली लर्न